मेरा फेवरट सवजैक्ट जियॉलजी जियॉलजी मेरां तां करियै स्वजैक्ट हा कि में जदूं बी दसमी धोड़ी पढ़दी होंदी ही ना ते मिगी दसमी कोला दा पैह्लैं साईंस पढ़नें दा बड़ा शौंक हा मतलव मेरी इयो होंदा हा कि में मजा जादा में साईंस लेई पढ़दी ही मसलव में उसी जादा टाईम दिंदी ही ते में एह् सोची लैत्ता कि में हून में जदूं ग्यारहमीं चढ़गी ते में मैडिकल फ्ही में ग्यारहमीं धोड़ी फ्ही में मैडिकल रक्खे फ्ही में मिगी बड़ी चंगी तरह् कन्नै समझ औन लगी फ्ही में बाह्रमीं बिच्च बी मैडिकल गै हा मेरा चंदे तरीके कन्नै मैह्नत कीती मतलव मेरी रिजल्ट बी शैल आया डिसटिंक्शन आई मेरी फ्ही में सोचेआ में कालेज अडमिशन लैनी ऐ ते उत्थें बी में बी ऐस सी गै करनी ऐ उत्थें बी मैडिकल गै रक्खने न फ्ही में कालेज अड़मिशन लैत्ती फ्ही में बी ऐस सी रक्खी ते फ्ही में मेन स्वजैक्ट लेईयै चली ओह् हा जियॉलजी जियॉलजी मेरी फेवरट स्वजैक्ट ऐ एह् मेरा तां फेवरट स्वजैक्ट ऐ एह्दे बिच्च असेंगी इक मतलव पढ़ाई गै नी थ्होंदी होर बी मता किश सिक्खनें गी लब्भदा नी ऐसी गल्ल नी ऐ हर सबजैक्ट बिच्चा दा अस किश सिक्खने आं वा जियॉलजी बिच्चा दा में बड़ा गै किश सिक्खेआ असें अपने आप गी कियां रक्खना कियां रौह्नां कियां कुसे कन्नै गल्ल करनी मतलव हर चीज में एह्दे बिच्चा दा सिक्खी जियॉलजी इक ऐसी स्वजैक्ट ऐ जेह्दे बिच्च सिर्फ अस पढ़नें नी हैन एह्दे च असेंगी बड़ा पता चलदा दीन दुनियां दा केह् करना केह् करना चाही दा असैं औनें आह्ले टैम च केह् करना आर्टस बिच्च एह् होंदा अस इयां ना अपना परानी चीजें दी गल्लां करने जियां हिस्ट्री होई ते चीजां होई गेइयां अस परानी चीजां इयां ब्रिटिशर मतलव जेह्ड़े साढ़े अंग्रेज होंदे हे ना अस उंदियां गल्लां करन न अवा जेह्ड़ा जियॉलजी स्वजैक्ट ऐ अस एह्दे बिच्च जेह्दा नांऽ गै मैडिकल ऐ अस एह्दे बिच्च बड़ा किश गै सिक्खनें आं असैं कियां जीना मतलव जरूरी नी ऐ हून कि मैडिकल आह्ले बच्चे गी गै पता होऐ सारें गी पता होंदा एह् ऐ कि मैडिकल आह्ला बच्चा ऐ जियॉलजी आह्ला ओह् केह् करदा हर इक चीज दी ना इयां प्रैक्टिकली लेईयै चलदा इयां मतलव उसी पैह्लें दिखदा औह्दे बारे च सोचदा हून अस होर कोई मामूली बच्चा होग उस ध्यान नी देना ओह्दे पर अवा उस जेह्ड़ा मैडिकल दा बच्चा होग ना जियॉलजी दा उन्नै मतलव किश बी चीज होग ना उन्नै होर तरीके कन्नै सोचना उनें बड़ा किश मतलव अपने जेह्का नुआढ़े दमाके च औंदा होग ओह् पाना उनें ओह्दे च होर होर तरीके दा सोचना उसी ते मतलव आक्खनें दा मतलव एह् ऐ कि जियॉलजी असेंगी मता किश सखांदी असेंगी कियां जीना मतलव साढ़ी जेह्का साढ़ा शरीर ऐ असेंगी अपने शरीर दे बारे च पता चलदा ओह् अस कोई होर स्वजैक्ट पढ़गे असें गी शरीर दा थोह्ड़़ी पता लग्गना असेंगी परानी चीजां गै पता लग्गनियां ते असें मतलव असें अपने शरीर दे बारे च है ओह् करना असेंगी अपनी शरीर दा पता लगदा जियां गै जियॉलजी पढ़गे अपने जेह्की साढ़े शरीर दे अन्दर चीजां न एह् असेंगी एह् पता लग्गनियां हून जेह्के बच्चे जियॉलजी पढ़दे उनेंगी पता गै होना कि साढ़े अन्दर किन्नियां हड्डियां होंदियां असैं किन्नी खून चाही दा असेंगी जींदे रौह्नै बास्तै किन्ना किन्ना केह् होना चाही दा एह् सारा पता होना चाही दा असेंगी अगर असेंगी एह् पता होग ते अस मतलव अपनी जेह्की अपना जीमन एह् जीने दा स्हेई तरीका लब्भी जाना असेंगी पता लग्गना असें कियां जीना हून मैडिकल आह्ले बच्चें च एह् बी फर्क होंदा कि हून रुट्टी गै खन्ने आं अस जियां रुट्टी गै खन्ने आं अस ते केईं बच्चे होंदे ना ऐसी गल्ल नी ऐ आर्टस आह्लें गी नी पता होंदा सब्भने गी पता ऐ अज्ज कल सारे पढ़े लिखे दे बच्चे न हर चीज पढ़ा दे बच्चे वा जेह्के साईंस आह्ले बच्चे उनेंगी किश जादा पता होंदा हून रुट्टी गै खानी ऐ भाई हत्थ धोईयै खानी साबन लाईयै हत्थ धोनें साबनै कन्नै ते फ्ही खाैनी मतलव जेह्का एह् मैडिकल दा बच्चा ऐ एह् इक घऱ बिच्च जरूर होना चाही दा ओह्शड़ा अपने बिच्च गै नी चलदा एह् अपने मां बब्ब गी अपने रिश्तेदारें गी मतलव ल जादा नी अपने घरे आह्लें गी किन्ना करदा इयां नी इयां करना चाही दा एह् चीजां होंदियां हून कोई अस ग्राईं लोग आं कोई हून साढ़े घरा दे फसलां ओह् करा दे फसलां रांह्दे कदैं किश मौसमी ब्हार उप्पर कदैं किश रांह्दे कदैैं किश रहांदे इयै ऐ कि अस उसी साईंस दे तरीके कन्नै लेईयै समझाई सकदे कि असेंगी पता ऐ एह्दा एह्दा मतलव इंगलिश बिच्च पता होंदा साईंस बिच्च पता होंदा हून साढ़े घरे दे डोगरे बेचारे जेह्के उनेंगी ते इयै पता ऐ इस म्हीनैं एह् फसल राह्नी ते इस म्हीनैं एह् रहानी इसी एह् चाही दा ते एह् चाही दा असेंगी ते सारे पता ऐ की चाही दी मतलव जेह्का साईंस आह्ला बच्चा ऐ उसी सारा पता ऐ मिट्टी कनेही ऐ एह्दा नांऽ केह् ऐ इंगलिश बिच्च मतलव साईंस मतलव मेरे हिसाब कन्नै होनी चाही दी आर्टस गी बी पढ़ो अगर आर्टस तुंदा आर्टस बिच्च तुंदा मन ऐ आर्टस पढ़नें दा तुस जरूरी नी ऐ तिस साईंस गी छोड़ी ओड़ो तिस साईंस गी बी कन्नै कन्नै नुआढ़ा इयां मतलव कोई साईंस आह्ला बच्चा होऐ कश उसी पुच्छी लैत्ता कोई साढ़ा टीचर होऐ उसी गै पुच्छी लैत्ता मतलव थोह्ड़ा थोह्ड़ा इयां लग्गे दे रौह्नां कि असेंगी पता रवै हर इक चीजे दा हून जेह्का साईंस आह्ला बच्चा ते उसी आर्टस आह्ले बच्चें ते आर्टस आह्ले टीचरें कन्नै बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा इयां कन्नै कन्नै रौह्नां चाही दा ताकि मतलव असेंगी हर इक चीज दा पता होऐ ऐसा नी ऐ असेंगी हर इक चीज दा पता होऐ असै मैडिकल रक्खे दा छड़ा मैडिकल दा गै पता होऐ हर इक चीज दा पता होना चाही दा असेंगी बाकी में एह् आक्खना चाह्न्नी जियॉलजी इक बड़ी अच्छी स्वजैक्ट ऐ जेह्का असेंगी जीवन जीना सखांद होर बी बड़ा किश सखांदा साढ़ी जेह्का जीवन ऐ उसी कियां चलाना बाकी एह् ऐ कि जेह्कियां स्कूले दियां चंगियां चीजां होइयां मेरे कन्नै एह् ऐ कि हैरीटेज स्कूल पढ़दी होंदी ही ते मतलव असैं बड़ा किश सिक्खेआ बड़ा शैल पढ़ाई होंदी ही पढ़ना बी ते फ्ही खुशी आह्लियां गल्लां इयै हियां कि अस हर इक चीज करदे हे कोई चीज सोड़ी नी खेलनें गी जाना गानें गाने गी जाना नच्चने गी जाना अगदे होर बी बड़ा किश करना ते कोई चीज छोड़ी नी ते इयै बूह्टे लाने किश किश करना बूह्टे लाने सारें कोला दा जेह्की खुशी आह्ली चीज ही उत्थें स्कूलै बिच्च कि में उत्थें डांस बड़ा करदी ही ते मतलव डांस करी करियै इन्ना शैल होन लगी पेआ नी ते मतलव इयां डांस करने बिच्च ना इयां मेरी रुचि गै होई मेरी मतलव इयां मेरी दिल लग्गी गेआ कि में डांस करां मिगी शौंक पेई गेआ इन्ना शौंक पेई गेआ मतलव होर बी बड़ा किश कीता असैं बाकी स्कूल इक ऐसी चीज ऐ असेंगी कदैं भुल्ली नी सकदा भाई मतलव अज्ज कल दे अनपढ़ बी जेह्का जना खना बच्चे गी स्कूल पा दा में एह् बी आक्खना चाह्नी आं कि हालांकि ऐसा कोई इंसान होना कि ऐ जेह्ड़ा स्कूल जंदा नी होग जेह्का उनैं स्कूल बच्चा पाए दा नी होग पर फ्ही बी ग्राएं बिच्च पिथें इलाकें गी जाओ उयी कोई बड़े दूर बच्चे मतलव उनैं स्कूल नेईं पाए दे जियां हून तुस कोई हून दिक्खी लैओ गुज्जर बक्करबाल बगैरा बगैरा जेह्के बड़े दूरा दूरा इलाके दे लोग होंदे जेह्के थोह्ड़े जिनें नेईं पता पढ़ाई दे बारे च उनें बच्चे नेईं पाए दे बाकी अज्ज दे जमाने च दिक्खेआ जाए ते सारें बच्चे स्कूल पाए दे न बाकी में इयै आखना चाह्न्नी आं अगर अस स्कूल जाह्गे ते असेंगी बड़ा किश सिक्खनें गी लब्भना घर बेहियै असेंगी किश नी थ्होना स्कूल जाह्गे चते असें सब किश औना ते बाकी में अयै आक्खना चाह्नी आं कि साईंस बी पढ़ो आर्टस बी पढ़ो ते स्कूल बी जाओ